میرا سب سے قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کو بچے چرانے والے گروہ سے بچایا تھا میرے میرے گاؤں کے سب سے نزدیکی والے ریلوے اسٹیشن پر میں کھڑا اپنے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا تب میں نے دیکھا تین مزدور جیسے لوگ آئے جن کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا انہوں نے اس بچے کا ہاتھ کَس کر پکڑ رہا رکھا تھا اور اور ایک پانی کی دوکان پر وہ کچھ باتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ بچہ ان کا ہاتھ زبردستی چھڑانے کی کوشش کر رکھا تھا مگر وہ اپنی گرفت چھڑا نہیں پا رہا تھا میں نے اس بچے کی آنکھوں میں دیکھا وہ بہت ہی ڈرا ہوا تھا تو مجھے دال میں کچھ کالا نظر آیا تو میں نے وہاں پر ریلوے کے آر پی ایف کو انفام کیا اور کہا کہ وہ اس سے جا کر بات کریں تو ایک آر پی ایف کے جوان نے جا کر ان لوگون سے تفشیش کیا اور بات کیا اور جب انھیں کوئی شک ہوا تو انہوں نے اس بچے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور ان لوگوں کو جیل میں بھیج دیا اور اور اس کے بعد انہوں نے بچے سے اس کا گاؤں کا نام وام پتا کیا اور پھر اس کے بعد ایک گاڑی میں اس کو کچھ حولداروں کے ساتھ اس کو بٹھا کر اس گاؤں کے لیے روانہ کر دیا